ہمارے یہاں پہ شادیوں میں اگر آپ بات کریں تو ہم سب سے زیادہ اپنے کھانے اور ناچنے کرنے سے زیادہ انجوائمنٹ کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ جیسے ہم پنجابی ہیں تو ہمارے یہاں پہ تو جیسے وہ پنجابی بولیاں ہو گئیں یا پھر آج کل اگر بات کروں تو ڈی جے جو ہوتے ہیں اس میں کچھ گانے وہ بجاتے ہیں جیسے وہ کالا چشمہ ہو گیا وہ لنڈن ٹھمکتا ہو گیا تو ہم اس میں ڈانس کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں ہمارے لیے یہ سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا انجوائمنٹ کا طریقہ ہے اپنی شادیوں کو انجوائے کرنے کا